हमारे क्षेत्र में हमारे अग़ल बग़ल काफ़ी हॉस्पिटल हैं क्षेत्र में तो काफ़ी हैं और हमारे गाँव में भी हैं बग़ल में क्योंकि इलाज कराने में काफ़ी परेशानी होती है इनका

देने में जो काफ़ी महंगे भी डॉक्टर हैं इस में इनकी फीस काफ़ी महंगी भी है सरकारी हस्पिटल भी हैं जो कि मतलब सरकारी हस्पिटलों में क्या है कि टाइम देना पड़ता है लाइन लगाओ पर्ची बनाओ यह वह इस इसलिए हम लोग को ज़्यादा ज़्यादातर अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लें दवा लेना पसंद करते हैं जो भी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है उनकी फीस काफ़ी महंगी है कुछ तो झोला छाप डॉक्टर हैं जिससे आराम भी नहीं होता फिर बड़ी हस्पिटल रेफर करना पड़ता है जाते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हमें बहुत परेशानी होती है अग़ल बग़ल में बड़ी हस्पिटल हैं नहीं उन डायरेक्ट उसी में दिखा दे पहले ही इससे पहले हम छोटी हस्पिटल में दिखते हैं नज़दीक में जो रहता है फिर आराम नहीं हुआ तो फिर बड़े हस्पिटल जाना पड़ता है इसका ख़र्चा में डबल हो जाता है इधर भी जो अच्छा डाक्टर भी है जो इधर उधर की

किसी के नाम से कोई किसी के नाम से खोल रखा है जो भी हो मतलब उनका हुँडा है और सब तो मतलब ठीक ही है जो भी है इलाज होता है इस कथन में काफ़ी हद तक परेशानी का सामना पड़ता है जो कि मजबूरी है दवा तो कराना ही पड़ेगा ठीक है जो भी है ठीक